यदि हमारे परिवार या हमारे दोस्त में कोई खेल में प्रशिक्षित होना चाहता है सीखना चाहता है जानना चाहता है तो वह अगर हमसे आ कर किसी पूछेगा कि हमसे आ कर खेल के बारे में या किसी कोच के बारे में या प्रशिक्षित जो करते हैं उनके बारे में पूछेगा आके तो हम बिल्कुल सलाह देंगे क्योंकि इधर के अगल बगल गाँव में तो कोई वैसा कोच कोई वैसे कोच न हैं न वैसा कोई ग्राउन्ड है जहाँ पे सिखाया जाता हो परमानेंट जहाँ बताया जाता हो वैसा कोई ग्राउन्ड वैसे कोच कोच तो है नहीं लेकिन हाँ बगल के शहर में गाजीपुर में है इस्टेडियम वहाँ पे कोच हैं वहाँ पर सारी व्यवस्थाएँ उपलब्ध हैं वहाँ पे सारी बेवस्थाएँ उपलब्ध हैं हम बिल्कुल सलाह देंगे कि आप वहाँ पे जाइए क्योंकि हम इससे पहले भी एक दो लोग का वहाँ पर एडमीसन करा चुके हैं वो बढ़िया कर रहे हैं बढ़िया खेल उनको बढ़िया जानकारी वहाँ से प्राप्त हो रही है वो ख़ुद बताते हैं कि भैया यहाँ पर बहुत बढ़िया है बढ़िया है कोच उनके बहुत बढ़िया हैं उनको बहुत बढ़िया सिखा रहे हैं और वो आगे बढ़िया कर भी रहे हैं दिखाई भी दे रहा है सामने से कि ओ ख़ुद ब ख़ुद निखरते जा रहें जैसे जैसे वो मेहनत कर रहे हैं वैसे वैसे उनके सामने आ रहा है उनका खेल सुधरता जा रहा है हमसे वो पूछे थे पहले शुरू शुरू में तो हमने उनको बताया था कि आप गाजीपुर चले जाइए गाजीपुर में है इस्टेडियम वहाँ पर कोच भी हैं सारी ववस्थाएँ हैं बहुत तरह की सुविधा उपलब्ध है तो आप वहाँ पर चले जाएंगे तो वहाँ पर अच्छा रहेगा तो गए थे तब से वहीं पर एडमीसन कराएँ हैं और वहीं पर वो सीख रहे हैं और बढ़िया कर रहे हैं और आने वाला समय में वो और बढ़िया करते जाएंगे क्योंकि वहाँ पर बढ़िया व्यवस्था है बढ़िया कोच हैं बढ़िया फैसल्टी है बढ़िया इस्टेडियम है बढ़िया ग्राउन्ड है तो उसके साथ साथ सब कुछ वहाँ पर बढ़िया इसलिए वो बढ़िया कर रहे हैं बढ़िया खेल रहे हैं इसलिए जो भी हमसे पूछेगा तो हम बिल्कुल सलाह देंगे मित्र हो परिवार का हो कोई भी पूछेगा तो हम बिल्कुल सलाह देंगे और बिल्कुल भेजेंगे वहाँ पर वो जाएँ वो सीखें और अच्छा करे बढ़िया करे